हाँ सर बोलिए अच्छा आप न्यू भर्ती लिए हैं न्यू भर्ती लिए हैं कॉन्टेक्टर में

नाम क्या है आपका अच्छा ठीक है उदयपुर चौक पर हैं अच्छा ठीक आ रहे हैं अच्छा वहाँ पर वहाँ से कौन को वहाँ से कहाँ जाना है कौन बस स्टैंड जाना है हाँ फातेपुर से कहाँ जाना है अच्छा पातेपुर क पातेपुर बस उदयपुर से फातेपुर का कितना किराया है

तो वहाँ हाँ हम आएँगे तो मतलब कि आप कितना मतलब पसेन्जर कितना होगा वहाँ पर

बस और भाड़ा हाँ तो सब वह सब वह पातेपुर पातेपुर जाएगा ना हाँ समस्तीपुर जाना वहाँ से फिर सब वहीं सब जाएँगे वहीं कि वहीं पर रुक जाएँगे पातेपुर में समस्तीपुर का कितना किराया होगा हाँ आ सकते हैं अभी अभी पातेपुर में हैं तो आ रहे हैं मतलब कि तो सब जाएगा तो मतलब कि आप कन्टेक्टर हैं ना तो आ यह आपका काम है ना कि मतलब मतलब पसेन्जर को कैसे ले जाना है मतलब कि किस ढंग से ले जाना है और कितना किराया लेना है खड़ी सही से लेना है ज़्यादा भी किराया नहीं लेना है जितना किराया उतना ही लेना चाहिए

अच्छा तो हाँ तो वहाँ से हाँ तो हम पहुँचने वाले समस्त समस्तीपुर से भी में भी कहीं जाना है ठीक है पहुँच जाएँगे और पहुँच रहें रखते हैं